बिहारमे आब खेती बारी कोनो एहन नहि रहि गेलै हँ ओहिमे नहि कोनो गुंजाइश छै तहन तऽ हमसब कहुना कनी मनी करैत छी कहुनाके गुजर करैत छी लेकिन आब सब रोजगार चाहैत छै जे बाहर जाइ बाहरमे जाकऽ काज करी जाहिसँ दू पैसा होयत खेतीमे कोनो रहस्य नहि रहि गेलै हँ खेती पहिलका नहि छियै जे आब कहुना कऽ कऽ दै छलियै कहुना उपजा भऽ जाइत छलै से तऽ आब नहि रहि गेलै हँ आब ओ कीड़ा मकोड़ा दुनिआँ जहान सब अथी भऽ गेल छै ताहि दुआरे से हमरा सबके आब खेतीमे कोनो गुंजाइश नहि छै ताहि दुआरे अपन आब सबके आशा छनि जे कोनो तरहक रोजगार रहैत छै तऽ ठीक रहैत छै बाहरो आदमी भगैत छै दू गो रोजगारे करैके वास्ते जे कहुना रोजगार करब जे आगू काज होयत किआकि तऽ खेतीमे कोनो इंट्रेस्ट नहि छै आब उपजा नहि भए रहल छै ओ समय नहि छै पहिलका समय रहै जे बढ़िआँसँ लोक कऽ खेतीमे गुजर चलि जाइत छलै लेकिन आब ओ समय नहि रहि गेलै ताहि दुआरे खेती नहि भऽ रहल छै तऽ हमसब तऽ ओएह कनि मनि कऽ के कहुना गुजर करैत छी बिहार तऽ बहुत गरीबीमे अछि बिहारमे कोनो तरहक गुंजाइश नहि छै तहन तऽ कहुना मिथिलामे लोक रहि रहल अइ अपन टाइम पास करैया बाल बच्चा बाहर जयतै बाहरे दू पैसा होयतै तऽ होयतै घर पर नहि कोनो इंट्रेस्ट छै किछु नहि छै घर पर राखल तऽ गरीब लोक कऽ गुजर तऽ अहिनाके जाइत छै हमसब की कहि सकैत छी कहुना टाइम पास करैत छी कहुना कऽ जीबैत छी से बुझिऔ जे हमसब अपन जीबैत छी बिहारमे बिहार बहुत कम भऽ गेल बहुत तरहक गरीबी आबि गेल बिहारमे से भऽ रहल अछि तहन तऽ हमरा सभक इएह कथन यऽ कहुना जाहिसँ बिहार सुधरि जाय मिथिला सुधरि जाय तऽ ई करबाके चाही अहाँ सबके आओर हमसब की कहि सकैत छी